بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو اس کے شروعاتی سالوں میں جو پہلے سال سے لے کر پانچ چھ سال تک کا وقفہ ہوتا ہے اس میں مختلف طریقے کے رسومات ادا کیے جاتے ہیں جیسے بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو گھر میں ایک عجیب خوشی ہوتی ہے بچے کو فوراً ماں سے ملایا جاتا ہے ماں کی چھاتی سے لگایا جاتا ہے اور اس کو پھر نہلایا جاتا ہے اور اس کو نئے کپڑے پہنائے جاتے ہیں بچے کے نام رکھنے کی ایک رسم ہوتی ہے کہ بچے کی پیدائش کے کچھ دن کے اندر ہی اس کا نام رکھا جاتا ہے اس کے نام کو رکھنے میں کافی محنت کی جاتی ہے کوشش کی جاتی ہے کہ اس کا نام بہت ہی عمدہ ہو پھر اس کا عقیقہ ہوتا ہے اور اس عقیقے کے پروگرام کی ہمارے یہاں بہت ہی زیادہ اہمیت ہے اس کا خوب اہتمام ہوتا ہے اور اگر لڑکا ہے تو دو حصے ہیں اور اگر لڑکی ہے تو اس کا ایک حصہ ہے پھر اگر لڑکا ہے تو اس کے ختنے کا بہت بڑا پروگرام ہمارے یہاں ہوتا ہے